हेल्ल' भारति आं नोंसोरनि जायगाथिं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि जेनेबा ए बिदिसो होनबा आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन माबायदि बोथोराव थांबा मोजां जागोन बेरायनो थांबा अ अ होनबा गोजां बोथोरावनो थांनांगोन ओमफ्राय अ जोंनिथिं बिराद दैबाना जासोगारो अखा हासोगारोना जोंनिथिं नोंसोरनिथिं अ अ नोंसोरनिथिं हाजो जायगा नालाय अखा हाबाङा खोमा बारा हाबाबो लोमाखोमा दैफोरा जोंनिथिं दै लोमसोगारो

अ ओमफ्राय ओरैनो गोजां बोथोरफोरावलाय गोजांसोगारोना ना बारा गोजां बाङा नोंसोरनिथिंलाय

है होनबालाय सि सिमाखाखौ बारा लांलायाबाबो जासिगोन होनबा ना सुवेटारफोर गाननानै थांबाबो जासिगोन ने ओमफ्राय आरो मा होनो माबायदि बोथोरफोरावलाय नोंसोरनालाय फुलफोरखौलाय गायो

ए आं बेखौनो बेरायनो थांनो होनना सोंहरनो हरदोंमोन अ थांनांसिगोन दे होनबा खबर लाफिनगोन आं उनाव होनबा अ दे होनबा खबर लाफिनगोन आं दोनथ'नोसैना ओं दे